گڈ مارننگ سر اور آپ نیو افغان اسٹیشنری سے بات کر رہے ہیں اچھا کچھ سامان چاہیے تھا آپ کے یہاں سے مل جائے گا اسٹیشنری کے سامان چاہیے تھے رائٹنگ پین اور چارٹ پیپر پنچنگ مشین پنسل چاک نوٹ بکس وغیرہ اچھا اچھا کچھ ڈسکاؤنٹ بھی ہوجائے گا اچھا تو آپ کے یہاں یہ آن لائن بھی ہوجاتا ہے کام ہوم ڈلیوری اچھا تو ایک کام کریں آپ لکھ لیجیے آرڈر آن لائن ہی کرلیں اچھا ٹھیک ہے لکھیے یہ رائٹنگ پین چاہیے تیس عدد اور بیس عدد چاہیے چارٹ پیپر ہاں چارٹ پیپر یہ وائٹ سفید ہاں اور کیا چاہیے پین پنسل بھی چاہیے پنسل پانچ جی اور چاک چاک چاہیے چاک چاک یہ کر لیجیے پانچ پانچ ڈبے جی نوٹ بکس تو نوٹ بکس کر لیجیے بیس جی اچھا اے فور سائز کے کاغذ بھی ملتے ہیں اے فور سائز کے کاغذ اچھا تو اے فور سائز کے کاغذ کر لیجیے آپ یہ کس طرح کے سو عدد کر لیجیے جی اتنا اتنا سامان چاہیے مجھے ٹھیک ہے سر ٹھیک تھینک یو سر